हमरा यहाँ दुगो मुर्गी फार्म छै ओकरबाद हमरा समयपर ओकरा दाना देल जाइ छै चावल देल जाइ छै आओर गुण्डा देल जाइ छै सही समयपर ओकरा देल जाइ छै आओर गर्मीके वजहसँ बहुत मरि भी जाइ छै बहुत बीमार भी पड़ि जाइ छै आओर बहुत परेशानी भी होइ छै ओकरा पालन करयमे फिर भी कोशिश करय छियै बढ़िआँसँ रखयके बढ़िआँसँ पालन करयके बहुत परेशानीसँ रखय छियै घरके काम छोड़िकऽ मुर्गीके पोसयमे लगल रहय छियै ओकर मेहनत करय छियै आओर मुर्गी पोसयमे बहुत फायदा छै आओर बीमार पड़य छै तऽ ओकर इलाज भी कराबय छियै बढ़िआँसँ आओर ओकर बढ़िआँसँ देखभाल भी करय छियै आओर सब घरके लोग मुर्गियेके का फार्म चलाबय छै अभी घरमे सब छै बाल बच्चा सब मिल कऽ करय छियै आओर उ जे छै ने जब मुर्गी बढ़िआँसँ बड़ा भऽ जाइ छै एक महीना दू महीना भए जाइ छै बड़का भए जाइ छै ओकरा काटिकऽ अपना घरमे खाइ भी सकय छै आओर मुर्गीके अण्डा भी खाइसँ खाइ छै घरमे सब आओर मुर्गीके चिकन भी बना कऽ बढ़िआँसँ ओकरा काटय छै बनाबय छै धोवय छै बढ़िआँसँ ओकरा पकाय कऽ सब फैमिली भी खाइ छै आओर गर्मीके वजहसँ मुर्गीमे बहुत परेशानी होइ छै पोसयमे आओर ओकरामे मेहनत लगय छै आओर सब मिलकऽ ओकर ओकरा पोसय छियै ओकर मेहनत करय छियै ओकरामे दाना दै छियै चावल दै छियै आओर आटा भी दै छियै ओकर ओकरा खिलाबय छियै आओर ओकरा बढ़िआँसँ हावामे रखय छियै आओर ओकर सेहतके लिये ओकरा हवा लगाबय छियै आओर ओकर ठीक रहय छै तब कोनो परेशानी नहि होइ छै मुर्गीके सब फैमिलीमे बहुत बढ़िआँ छै मुर्गी पोसयमे बहुत फायदा होइ छै आओर कहियो कहियो गर्मीके वजहसँ उ मरि भी जाइ छै आओर मरि जाइ छै कोनो कोनो बीमार पड़ि जाइ छै ओकर इलाज करबऽ पड़य छै आओर आँख आर बन्द भी भए जाइ छै ओकरो इलाज करबऽ पड़य छै कोनो मुर्गी चलि नहि पाबय छै ओकरो इलाज करबऽ पड़य छै आओर सब अभी मुर्गीमे लगल छै मुर्गी चालीस आओर पचास दिन या एक महीना भए जाइ छै तऽ दू महीना भए जाइ छै तऽ ओकरा खाइ भी सकय छै अपना घरके लिये बहुत बढ़िआँ छै पोसिकऽ अपन खाइ खाइ सकय छै आओर दोसरोके भी दै छियै तऽ बताय दै छियै एना पोसीहक ओकरा आओर खैहक खाइ सकय छै खाइमे बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ छै आओर सब पसन्द करय छै मुर्गीके आओर सबके पसन्द आबय छै चिकन सब खाइ रहल खाइ छै आओर मेहनत करय मेहनत बहुत छै मेहनत लगय छै ओइमे आओर ओकरा बच्चाके पोसयमे बहुत मेहनत लगय छै दाना चावल सब मिलायकऽ दै छियै आओर ओकरा खिलबय छियै सब परेशानी सब घरमे सब मिलकऽ मुर्गी फार्म बना बनेलियै हँ आओर मुर्गी रखय छियै आओर ओकरा पोसय छियै आओर सबके खिलाबय पोसिकऽ आओर बना कऽ बनबय छियै घरमे सबके खिलबय छियै आओर कहीं आओर भी दै छियै ओकरो बतबय छियै एना पोसीहक एना बनैहक तब सबके पोसिकऽ आओर बड़का करि कऽ सबके खिलबय छै आओर मुर्गीके अण्डा भी दसगो पन्द्रहगो बारहगो दै छै आओर उहो सब खा सकय छै बहुत फायदा करय छै सबके पसन्द आबय छै सब जानय छै सबके चिकन बहुत पसन्द छै हमरो घरमे सबके पसन्द छै आओर जाहि लए सब हर घरमे चिकन बहु बहुत पसन्द छै आओर मुर्गी पोसयमे भी बहुत फायदा छै सब सब बढ़िआँसँ मेहनत करिकऽ ओकरा पोसतय तबे ने खयतय ओना कतऽसँ खेतय सब जानय छै एना पोसबय तब खयबय मेहनत छै तऽ बहुत फायदो छै आओर दोसरोके भी दै छियै आबय छै तऽ बना कऽ दै छियै उहो लए जाइ छै ओहो सब फैमिली अपन घरपर खाइ छै आओर खाइमे बहुत बढ़िआँ लगय छै सबके पसन्द छै सब चिकनके बहुत पसन्द करय छै आओर मुर्गी मरियो जाइ छै उहोमे घाटा लागि जाइ छै गर्मी बहुत छै परेशानी होइ छै लाबयमे गर्मी बहुत छै लाबयके सुविधा नहि छै गाड़ीपर जाइ पड़य छै दूसरा गाड़ीपर गाड़ीवला के बोलबय छियै उ नहि आबय छै साधन नहि छै कोनो जाइके मुर्गी लाबय लए जेबय जाइ छियै तऽ परेशानी होइ छै सब तब केतना आदमी घुरि जाइ छै नहि रहय छै तऽ सबके परेशानी सब परेशान रहय छै चिकनके खातिर तब लाबय छियै तब सबके दै छियै तब अपनो बनबय छियै अपनो खाइ छियै सबके बताबय छियै एना बनय यऽ बढ़िआँसँ बनय यऽ कोनो बीमारी नहि बढ़िआँसँ बनायके खाइमे कोनो बीमारी नहि होइ छै सेहत ठीक रहय छै तन्दरुस्त रहय छै ओकरा चारि पाँच बेर बढ़िआँसँ धोकऽ ओकर बाद ओकरामे सारे मर मसल्ला दए कऽ बढ़िआँसँ पकाबय छै बढ़िआँसँ खाइ छै तब ओकर तब गन्दगी दूर होइ छै तब उ खाइमे उसब परेशानी नहि होइ छै ओना बढ़िआँ ओना बढ़िआँसँ नहि बनबय छै तऽ ओइमे बीमारी भी होइ छै आओर परेशानी भी होइ छै ई लए कऽ ओकरा बढ़िआँसँ बनयतै बढ़िआँसँ बना कऽ तब सब फैमिली खेतय उसब ठीक रहय छै आओर परेशानी भी दूर रहय छै कोनो परेशानी नहि होइ छै सब सब जाइ आबय छै आओर चिकन लै छै आओर ओकरा बताय दै छियै एना बनबऽ एना खा सब मिल कऽ खाइ छै आओर बढ़िआँ लगय छै खाइमे आओर घरमे भी सब खाइ छै खाइमे भी बढ़िआँ लगय छै